ہندوستان میں ابھی تو کہیں نہیں گیا ہوں بائک سے ہاں آس پاس کے علاقوں میں ضرور گیا ہوں اور جانے کی بات ہے تو دو تین جگہیں ہیں یہاں کبھی کبھی نہ کبھی ان شاء اللّہ جائیں گے جیسے کہ ایک تو لداخ ہو گیا لداخ کافی لوگ جاتے ہیں تو ہم نے بھی پلان بنایا ہے ان شاء اللّہ ایک ڈیڑھ سال میں وہاں جائیں گے اور ایک ہو گیا سکم سکم بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پہ بھی اگر لداخ کے بعد وہاں کا ٹور کریں گے اور ایک ہے آپ کا نارتھ ایسٹ نارتھ ایسٹ میں بھی ان شاء اللّہ ایک بار جانے کا پلان ہے اور لداخ جانے کے لیے تو کئی بار لوگوں نے کہا پر چونکہ وقت نہیں تھا اور کچھ اور ریزن تھا اسی لیے نہیں جا پائے پر ایک ڈیڑھ سال میں ان شاء اللّہ جائیں گے لداخ